म्हजें स्वताचें अशें विणपाचें आनी शिंवणेचें माक्नां अशें ना त्या खातीर ह्या टॉपिकाची म्हाका आयडियाय ना पूण कमेंट करपाचेच आसल्यार

सिवींग मशीन इलेक्ट्रिकूय मेळटा नॉर्मलूय मेळटा तर म्हाका खबर ना वेतिरिक्त आनी किदें कमेंट करपा शकता ते